हमर गाममे जे छै से एगो अहाँके पालीके इस साल जे छै से अहाँके रनप्रति मैदान जकरा कहल जाइ छै जेकि बहुत बड़का अइ